ہلو ایمیزون کسٹمر سروس میں کچھ دن پہلے آپ کا ایمیزون ایپ چلا رہی تھی تو وہاں پر میں نے ایک پروڈکٹ دیکھا بہت سارے پروڈکٹ تھے حالانکہ لیکن میں نے ایک پروڈکٹ دیکھا جو اچھا لگا وہ تھا انڈکشن تو میں نے وہاں سے انڈکشن آرڈر کیا اور انڈکشن جب مجھے ملا وہ بہت اچھی پیکیجنگ میں آیا تھا بہت اچھے سے آیا تھا اور وہ جو ڈیلیوری بوائے تھا وہ بھی اچھا تھا سب کچھ اچھا تھا اور اس کا پرائس بھی اچھا تھا جب میں نے اسے کھول کے دیکھا تو وہ اندر سے بھی بہت اچھا تھا جب میں نے اسے یوز کرا تو اس میں الگ الگ چیزوں کی وی وی تھی جیسے آپ کوکر میں کھانا بنا سکتے ہو اس پہ کڑھائی پہ بنا سکتے ہو فرائی پین پہ بنا سکتے ہیں اور پیم پہ بھی کچھ بوائل کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مجھے اس کی بہت اچھی لگی اور اس پہ یہ بھی تھا الگ الگ ہیٹ لیولس دیے ہوئے تھے جیسے آپ تھری ہنڈریڈ پہ سکس ہنڈریڈ پہ نائن ہنڈریڈ پہ ون تھاؤزنڈ ٹویلو ہنڈریڈ ان سارے ہیٹ لیولس پہ آپ بنا سکتے ہو آپ کو جس حساب سے آپ کو ضرورت ہو اس کی فلیم اس کی ہیٹنگ کی آپ اس حساب سے اپنا وہ ہیٹ لیول رکھ سکتے ہو تو وہ اوور آل بہت اچھا تھا اور اس کا ایکسپیریئنس بہت اچھا رہا شکریہ